आमच्या भारतान लोकशाय आसा लोका जाका निवडून हाडटा तेंच सरकार राज्य करता आतां सद्द्या बाजपाचें सरकार आसा कांय राजकीय गट म्हळ्यार काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आप टीएमसी शिवसेना बाजपा